हैलो कुत्थुआं जम्मू हट्टी दा बोलै दे आहो मैं मैं फरूट्स लैने हे ते मै पुच्छा दा हा केह् केह् भाऽ लाए दा तुसें फरूटै दा पंजाह् रपेऽ किल्लो ते अंगूर हैन अंगूर आहो अंगूर कियां लाए दे तुसें अंगूर कियां लाए दे काले अंगूर कियां लाए दे तुसें त्रीह् रपेऽ पा ते इक कम्म करो तुस अंगूर पाई लाओ ते इक किलो अंगूर पाई लाओ ते तुसें अंब रक्खे दे अंब अंब बी हैन हां ते अंब सनाओ हा किन्ने किन्ने ओह् कि'यां रेट लाए दा तुसें अंबै दा डेढ़ सौ रपेऽ दा गर्मिये दा मौसम ऐ यरा अंब खाने दा मजा आंदा घर तुसें पता ते ऐ थोह्ड़ा घट्ट करी करी लैओ तुस अपने बंदे ओ तुस जम्मू दे एह् बस एह् साढ़े जम्मू दे पिच्छे इद्धरा एह् रौंह्दा ऐ अंबफला मोड़ बिच्चा बोलै दे हां अंगूर पाई लाओ तुस इक किल्लो ते ते अंब बी पाई लाओ ठीक ऐ अंब पाई लाओ अपना रेट दिक्खी लैओ तुस जिन्ना तुसें शैल लगदा ते पाई लैओ ते होर होर केह् केह् रक्खे दा तुसें केले नी जार केले नी केले नी केले नी केले ते सेई ऐ तुस सनाओ तुस जेह्ड़ा दो चीजें दा रेट केह् बनेआ तुसें केह् बनाया दो चीजें दा रेट जेह्ड़ा तुसें पैह्ले बनाया जेह्ड़ी दो चीजां मैं पैह्ले रक्खी दी ही ओह्दा रेट केह् बनाए दा ऐं आहो रेट बनाए दा तुसें चलो कोई नी मैं पैह्ले जेह्ड़े तुसें दो ऐ नी ओह् पैक करो हां पैह्ले तुस ठीक ऐ बाकी तुसेंईं पता मौसम बी खराब ऐ केह् ऐ ते मैं हून आ आन लगा मैं तुं'दे कोल हून हां कोई नेईं कोई नेईं कोई नेईं तुं'दा करन कुणसाला ठीक ऐ कोई नेईं कोई नेईं कोई नेईं तुं'दे अगर फरूट्स आह्गे मैं तुं'दे कोला गै करग मैं सुनेआ तुसें अ आनलाइन ओह् बी रक्खे दा डिलीवरी हां ठीक ऐ ते जेह्ड़ा आनलाइन डिलीवरी दा चार्ज ऐ ओह् ऐ किन्ना ऐ हून जियां कि मैं हून इद्धरा कोई पंज किलोमीटर दूर ऐ ते किन्ना चार्ज लग्गना मी बीह् रपेऽ हां ठीक ऐ फिर ते तुस गै करी लैओ तुस गै भेजी देओ फ्ही समान

अच्छा हां ओह् ते ऐ तुसेें पता हून अज्जकल अज्जकल जमाना बी केह्ड़ा आई गेदा ऐ हैनी आहो आहो ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ कोई नेईं मैं तुसें आनलाइन पेमेंट करी लैगा ठीक ऐ